औ हेल' औ खनस्लाय ना आंनाव जे नोंहा खामानि मावनांगौ आद्रा दंमोन आंहा न'आ थानांसिगौ माब्ला फोजोब फैनो

औ आं टार्मानि आंहाबो थानो नांथारसिगौमोन नालाय उसुबिदा जाबाय थानोनो बानायहोदों नालाय नंखायनो थाब मावनानै फोजोबनाया मोजां बे आरोखि

औ

औ औ औ औ औ

औ औ औ औ दे मथामति थाब मावनानै फोजोबनानै होफैआबा उसुबिदा जाबायना आंहाबो मालाथ' दोनफैखाजोब्बायानो औ अखाबो बोथोर जाहैबाय न'आबो थानो जायगा गैया बेखायनो नांगौमोन आरोखि बायखाजोबबाय खालि मावफैनांसिगौल' बेखायनो मावनानै फोजोबफैबानो जाबाय आरोखि नै दत'मानिफ्रायनो लांबाय दत'मा दखाननिफ्रायनो औ

औ नांला बाव हो लाबाय मथामति एसे गावसोरनि दामखौ लाबाय बिसोर जायखिजाया थाब बे सान्नै सानथामनि गेजेरावनो मावहैनानै फोजोबना होबानो जाबाय उसु उसुबिदा जाथारबाय ना औ औ औ दे दे दे औ